दानि दानि बे सोलिफुबाय थानाय समाव जोंनि ना हमनाया एसे बारा जादों जायनि जाहोनाव नानि संखियाया एसे खमायनो हमदों माने साफ्रोमबो माने ना दैबाना जानायनि सिगांनो फुवान हगारनायनि सिगांनो फुवान हगारनागौखौ माने हमनानै लायग्रोयो बेनि थाखाय बुहुथ माने नानि संखियाया खमायबोदों जायनि जाहोनाव ना फुवान हगारनांगौनि बिमाफ्रा माने हमजानानै फुवान होनो हाला फुवान होनो मोनला बेनि थाखायनो नाया दा खम जालांदों बेराफारसेथिं नानि हमनायनि बेलायाव बुहुथ माने मुलिफोर होनानै बिराद खहा खालामबोदों बिलोफ्राव बबेयावबा दै गाथोनफ्रव मुलि सारनानै बा मुलि होनानै नाफोरनि संखियाखौ आद्रि आद्रि खालामबोदों बेबादिनो माइफ्राव बा मैगं थायगंफ्राव मुलि सारनायफोराबो बिदिनो दैफ्राव थांनानै नानि सायाव मानि बुहुथ गाज्रि खहा खालामहैदों माने प्लासटिक बाहायनायनि बेलायावबो बिदिनो प्लासटिक बाहायनानै दैफ्राव थांबाय सेवनो रोंला नाफोरनि सायाव बुहुथ मानि जेंना लाबोदों आरो बे प्लासटिकफ्राबो माखासे बेनिफ्राय बे गुबंले दाखोर सेवनायफोर बिदिनो हाग्रा सेवनाय हाग्रा सेवनाय बेफोरबो दैखौ गाज्रि खालामनानै नाफोरखौ माखासे माने बुथारबोदों बुहुथ खहा लाबोदों आरो बिदिनो हाग्रा सेवनानै गाज्रि गेस मोनामनानै नाफ्रा थानो हायै जानानै माखासे बिदिनो थैलांदों आरो दै गुबुंले जानायनि बेलायाव बुहुथ माने गाज्रि समायसा लाबोदों